खाना बनेलहुँ कहलक तऽ पाँच आदमी दस आदमीके खिया देलहुँ खाना बनबैमे छै भात बनेलहुँ दालि बनेलहुँ सब्जी बनेलहुँ भुजिआ बनेलहुँ आओर केओ कहबौलक तऽ ओकरा जाकऽ अपन बनाय देलहुँ कहलक जे कनि बनाय दिऽ तऽ भातो बनेलहुँ दालियो बनेलहुँ सब्जी बनाय देलहुँ बड़ी बनाय देलहुँ अल्लू कोबीके सब्जी बनेलहुँ सभ किछु बनाय सुनायके खिया देलहुँ जत्ते आदमीके कहत पचासो आदमीके कहतै तऽ खिया देबै खियेबै मे ओइ सभमे तऽ नहि लगैये भीड़ कहैये तऽ चलि जाइ छी ककरो कहलक तऽ बनाय देलहुँ अपन दस आदमी पन्द्रह आदमी बीस आदमी जत्ते जकर आदमी रहल तत्ते बना खाना बनाय देलहुँ खाना बनाकऽ अरैस परैस कऽ खुआ पिआ कऽ सभटा धो माजि कऽ राखि देलहुँ सभ किछु कए धएके राखि देलहुँ नै कहैये तऽ नहि जाइ छी आओर कहलक तऽ जाइ छी सभ खाना बनबै छी सभ किछु करऽ आबैये जत्ते कहलक तत्ते बनेलहुँ जए बेर कहलक तए बेर बनेलहुँ दू बेर कहै तीन बेर कहै सधि जाइ तखन फेर कहत ई चीज कनि फेर बनाय दियौ तऽ फेर बनाय देलहुँ फेर खुआ देलहुँ फेर खुआ देलहुँ खुआ पिआ कऽ बना सुना कऽ फेर राखि देलहुँ सभ किछु कए देलहुँ कयलाके बाद उठल तऽ आब ई चीज कनि फेर जे नहि भेलै देखियौ कनि आओर घटि गेलै फेर बनैयो तऽ जत्ते आदमी आयल तत्ते आदमीके खाना बनबैत रहलहुँ अपन करैत रहलहुँ बना सुनाके अपन खिया पिया देलहुँ सभ किछु कए देलहुँ धो माजिकऽ राखि देलहुँ कहलियै आब काज भए गेल हमर तऽ अपन चलि जाइ छी तऽ चलि अयलहुँ